हांवें एक काणी बरयली ताचें नांव आसलें सपनो की उडान ह्या काणयेन अशें आसा की एक चली आसा ती सामकीच गरीब कुटूंबांतल्यान आयल्या ताची तांची परिस्थिती सामकीच वायट आशिल्ली दोन वेळाचें जेवण लेगीत तांकां मेळनाशिल्लें त्या कुटूंबान आवय बापूय चेडूं आनी पूत रावतालो चडशें जी प्रेफरन्स आशिल्लो तो चेड्याक मेळटालो चेडवाक मेळनाशिल्लो चेडूं आसलें तें धावेंत आशिल्लें आनी धावेंत आशिल्ल्या कारणान तांच्यो ज्यो फीज आशिल्ल्यो त्यो चड आशिल्यो आनी आवय सदांच ताजें टेंशन आसतालें की चेडवाच्यो आतां ह्यो फीज कश्यो भरच्यो त्या पेक्षा ताका घराच दवरिल्लें बरें आनी हें आयकून चेडवाक खूब वायट दिसलें तें कांय म्हणूंक शकनासलें कित्याक सांग तर तांची जी परिस्थिती आशिल्ली ती खूब वायट आशिल्ली बापायचें चेडूं आशिल्लें तें बापायचें खूब लाडकें आशिल्लें बापायक चेडवाच्या मनांतलें कळ्ळें आनी म्हणून ताणें मागीर कशे कशे करून चेडवाक बारावी मेरेन शिकयलें आनी मागीर तो शिकोवपाक शकलो ना तर मागीर कितें जालें की घरान बोवाळ आयलो की चेडवाचें लग्न करचें आतां लग्न करचें हें उतर आयकिल्ल्यान चेडवाक खूब वायट दिसलें ताका आपल्या पांयांचेर उबे रावचें आशिल्लें आनी आपल्या कुटूंबा खातीर कितें तरी करचें आशिल्लें तर चेडवाक लगीन तर जावपाचें नासलें म्हणून ताणें एक उपाय काडलो तें गेलें आवय बापाय मुखार आनी ताणे रडून रडून सांगलें की म्हाका एक दोन तीन वर्सां दियात हांव काम म्हाका काम करपाची इच्छा आसा हांव काम करतां म्हज्या पांयांर उबें रावतां आनी मागीर तुमकां जाय तशें म्हजें लग्न करात तर ताणें कितें केलें की तें सकाळच्या वेळार कामांक वचपाक लागलें आनी सांच्या वेळार ताका अप्सर जावपाचें आशिल्लें तर तें अप्सराचें जें शिक्षण आसता तें तें सांचें गेवपाक लागलें तर अशा करून नकळत आपल्या आवय बापायक सांगिनासतना ताणें ताचें शिक्षण घेतलें आनी ताची परिक्षा लेगीत दिली पूण हाच्या बद्दल ताच्या परिवाराक कांयच खबर नाशिल्लें एक दीस कितें जाता की तीं आंगणान बशिल्ली आसता आनी नीवज पेपरार ही बातमी येता की वनितान ह्या ह्या परिक्षेक बरे गूण घेतिल्ल्या कारणान तें अप्सर जावपाक सिलेक्ट जालां तर ही गजाल आयकतकच तांचे जे शेजारी आसले ते सगले तांच्या घरांत येता आनी ताच्या बापायक सांगता बापूय आयकून हें सगलें अजाप जाता ताका कांयच खबर नाशिल्लें ताका इतलेंच खबर आशिल्लें की आपलें चेडूं कामांक वयता पूण ही जेन्ना गजाल ताच्या कानार पडटा तेन्ना ताका खूब आनंद जाता जो उतरांनी सांगूंक येना आनी तेन्नाच ताजे जें चेडूं आसता वनिता तें ताज्या घरान मतलब म्हणजे ते भायर गेल्लें आसता तेन्ना तें घरान येता आनी तें मागीर घडिल्ली सगली गजाल आपल्या आवय बापायक सांगता आनी ताजे ते कश्ट आयकून आवय बापायक खूब खोशी जाता की आपल्या चेडवान आपलें नांव वयर काडलें ही काणी बरोवच्या फाटली जी इनस्पिरेशन म्हाका मेळ्ळें तें म्हणल्यार हांवें खुबशा कडेन पळयलां की जें चेडूं आसता तें अशेंच गरीब फॅमिलींतल्यान वयर सरता खूब त्रास काडटा खूब अडचणींक समोरे वयता आनी अंतीमाक तें खंयतरी एक जो ताका ताजो जो गोल आसता तो ताका लास्टाक मेळटा देखून हांवें तो एक विचार तकलेन दवरून ही काणी बरयली